आङो बांसिनानो रायजोनि रायजोनि खौरां बुथुमनानै बा रादाब बुथुमनानै फोसावनानै बांसिन मोजां मोनो बांसिनानो आङो उल्द पियार बायदि बा राजखान्थियारि बायदियै माखासे रादाबफोरखौ आङो मोजां मोना आरो आं बांसिनानो बे रोखोमनि रादाबखौ फोसावाबो आरो आंखौ आङो बाहागो लाबाङाबो बेबायदिनो आङो रायजोनि बांसिन रादाब बानायो आर गुबुन नोजोरजों नायबाथाइ कारेन्ट एफेयार फोरखौ नायोब्लाथाय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जोङो माखासे राजखान्थियारि निउस नेसनेल निउस खौ नेसनेल निउसनि थाखाय जोङो जेब्ला खौरां बा रादाब लायहैयो जों बांसिनानो कारेन्ट एफेयार बा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि बा गुबुन गुबुन सुबुंफोर मा बुंदों बेनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मोन्थिना लानो हायो बा बेनिफ्राय जों नलेज बुथुमना लानो हायो बा जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि रादाब बुथुमनायाव बांसिन जोङो नलेज बा गियान मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो आंनि बुंनांगौवा रादाबनि सायाव बुंनांगौवा जोङो रादाब बिजों होनना बुङोबा खौरां बिजों होनना बुङोबा बेखौ जों मोन्थिनो हायो ससेल सारभेन्ट बा मा होन्दो समाजनि मावथि होननानै जोङो थोंजोङै बुंनो हायो बा जोंनि भारत हादराव सिगाङो बा पावार गोनां होननानैहाय जोङो मोन्थिना मोनो बे नैथि मासियाव पावार गोनांसिन होन्नानै बुङोब्ला मेदिया पारसन गिबियावनो हादोर हादोरगिरियानो हादोदनि सेथि मासियाव पावारा दं आरो बेनि सेकेन्दआव दङ मेदिया पारसन बिथांमोनहानो नैथि फारिनि मासियाव दं होननानै जोङो मोन्थियो बेबायदिनो नंखायै बै मोननाय मोन्थायखौ बा पावारखौ जोङो बाहायगारनायानो बाहायगारोब्लासो बियो जोंनि मोनसे गोरोन्थि आरो बेनिनो मोनसे संबिजिद दंखायो आरो बे संबिजिद बायदिनो साजा मोननांगौवा दा बे सासे खौरांगिरि बा सासे निउस मेदिया सामलायग्रा बा निउस मेदियानिनो मोनसे दायनिगिरि जाहैनो हायो बा दायखौ मोननो गोनां बा दायखौ फुगिनो गोनां जाहैयो बेबायदिनो आरो जों एक्सुलि ससेल मेदिया फोराव आथिखालाव जों बांसिन नुनो मोनो थेवब्लाबो बेखौ इगनर खालामनानै जि रादाब बुथुमनाय बा रादाब फोसावनाय बेखौ बुङोब्लालाय जों ससेलखौ बुथुमनांगौ रायजोनि रायजोनि ओनसोलनि बेबायदिखौ बुथुमब्लाथाय मोजांसिन जायो आरो